हम बहुत रास एहन लोकके जनैत छी जिनका घरमे जिनका परिवारमे प्रवसन आओर पलायनक इतिहास रहल अछि लेकिन ओकर कारण लड़ाई या युद्ध नहि रहल छै हम एहन कोनो व्यक्तिके नहि जनैत छी जे इतिहासमे युद्धके कारणे लड़ाइके कारणे परा गेल होथि या पलायन कऽ गेल होथि हँ मिथिलामे प्रवसनक एकटा सुदिर्घ परम्परा रहल छै जाहिपर काफी सारा अनुसन्धान सेहो भेल छै कतऽसँ कोन समयमे कते प्रवसन भेलै कते पलायन भेलै लेकिन ओकर ओकर मूलमे ओकर कारणमे युद्ध रहल अइ लड़ाइ रहल अइ एहन कोनो जानकारी हमरा नहि अछि कम